में कठुए दी रैह्न आह्ली ऐं साढ़ा अपना पोल्ट्री फार्म ऐ मिगी इन्ना निं पता जिन्ना थोह्ड़ा पता ऐ में उन्ना बोल दिन्नी आं असें हून चूजे मंगाए न छोटे छोटे चूजे न हून सर्दी ऐ हून हीटर लाने पौंदे न हून कन्नै राड़ां लाना पौंदियां न भट्ठियां न रक्खी दियां दो तिन्न भट्ठियां ओह् भखानां पौंदियां न लक्कड़ियां बालन पाना पौंदा उं'दे च भट्ठियां बालना पौंदियां न उ'नेंई गरमैश देना पौंदी ऐ चूज़ें गी ठंड बड़ी ऐ हून धुंदां पै पवा दियां न बस उं'दी देखभाल करना पौंदी निक्के निक्के चूज़ें दी म्हीना इक देखभाल करना पौंदी बड़ी जबरदस्त मतलब कोई बमारी लग्गी नी जा उ'नेंगी कोई जकाम निं आई जा कोई सर्दी निं होई जा उ'नेंगी फ्ही डाक्टर नू चेक कराना पौंदा ऐ डाक्टर लिखियै दिंदे दवाई उ'नेंगी ओह् पाना पौंदी ऐ मेरा मुड़ा ऐ देर न दो तिन्न ओह् जंदे कम्म करन उत्थें शाम्मी सवेरै दिनें उत्थें कम्म करदे न चोग चाग पाना पौंदी ऐ उ'नेंगी पानी दिन तिन्न चार टैम पानी पाना पौंदा ऐ जिन्ने तकर बड़े नी होए फिर बड़े होन ते ओह् लाए दे न भांडे उं'दे उ'नेंगी पानी पाना पौंदा ऐ टैंची भरना पौंदी ऐ चोग पाना पौंदी ऐ दो तिन्न बोरियां पाना पौंदियां शाम्मी सवेरै भिरी उ'नेंगी दवाई बी पाना पौंदी ऐ ओह् लिखी दिंदा डाक्टर चेक करदा आह्नियै डेली लिखी दिंदे जे होएया कल उ'नेंगी ओह् होएआ बमार होई गे जकाम आई गेआ जां कुछ बखार होई गेआ हून बी बखार दी दवाई लेआंदी ऐ कोई सौ दो सौ रपेऽ दी मुल्लै अपनी ओह् पाइयै उ'नेंगी घोलियै पानी च बमार होई गेदे बखार आई गेदा उ'नेंगी जकाम सर्दियें च जकाम आई जंदा घरै दा एह् अस पान्नें डाक्टर लिखियै देई दिंदा असेंगी घरा दा इंतज़ाम करी लैन्ने कोई दवाई जे नेईं होऐ घर ते ओह् अयुर्वेदिक दवाई मंगाना पौंदी ऐ कठुऐ जाना पौंदा ऐ उत्थूं दा मंगाना पौंदी ऐ दवाई ओह् पाना पौंदी ऐ उनेंगी ते जिन्ने टैम दस्सै डाक्टर उन्ने टैम पाना पौंदी ऐ हां एह् ऐ बे अपने करसान दा जेह्ड़ा थोह्ड़ा मता खर्चा पानी एह् चली पौंदा टैम पास होई जंदा ऐ शड्डे कन्नै थोह्ड़ा माड़े बी होंदे जेह्ड़े ओह् कम्म शड्डे दा थोह्ड़ा पैसा आवै ओह् चली पौंदा सर्कल चली पौंदा अपने घर दा कोई बमारी ऐ कोई कि'यां होई जा सर्कल चली पौंदा ब इक मुड़ा ऐ ओह् कोई शड्डै दा घरै दा दिक्खा दा चल में कुदै में भर्थी भूर्थी होई जां फ्ही भिरी मिकी इन्ना हैनी पता में घट्ट जन्नी मेरा जागत ई जंदा ऐ होर देर ही जंदे न बे शड्डे दा केह् उप्पर ओह् होऐ हां असेंगी घट्ट गै पता ऐ गौरमैंट दियां केह् केह् स्कीमां न केह् नेईं होर पोल्ट्री फार्म दियां केह् केह् स्कीमां न केह् नेईं अस घट्ट गै जन्ने में घट्ट गै जन्नी आं उप्पर इ'यां हां भांडे भूडें मांजन चली पे साफ करन चली गे बिट्ठ बुट्ठ चकाना पौंदी फिरी जिसलै बेचियै औल्लै बिट्ठ बुट्ठ साफ करना पौंदां शैड्ड बेचना पौंदी लेई जंदे ट्राली भरियै लेई जंदे खेतर सुट्टी दित्ती खेतर सुट्टी दित्ता कुदै जां लेई जंदे भरियै ओह् ट्राली आह्ले आंदे ओह् भरियै लेई जंदे फ्ही साफ सूफ करना पौंदा फिर गोहा पोचा देना पौंदा उ'नेंगी मिट्टी मुट्टी लाना पवै खड्ड खुड्ड बी कड्डी ओड़दे कुक्कड़ ओह् मिट्टी मुट्टी पाना पौंदी हां ठंडू दे समें च बूरा बूरा बूरा पाना पौंदा ओह् तोह् दे होंदे ओह् लेआने पौंदे कोई रद्दी पाना पौंदी उं'दे थल्लै पानी कन्नै सि गिल्ले निं होई जान बमार होई जंदे झट्ट ही कोई हीटर लाना पौंदे न कोई राड़ां लानां पौंदियां न हां गरमैश आंदी ऐ गरमैश रक्खने शड्डें सर्दियें च जे ठंड होई जा ते बमार झट्ट होई जंदे फ्ही मरना बी शुरू होई जंदे किन्ने किन्ने मरी जंदे न नुसकान बी होंदा ऐ बड़ा फैदा बी ऐ थोह्ड़ा नुसकान बी बड़ा होंदा अस एह् गरीब न थोह्ड़े मते अस गरीब न साढ़े थोह्ड़े सर्कल निकली जंदा ऐ टैम पास होई जंदा ऐ थोह्ड़ा शड्डे दे कारण हां माड़े मुट्टे पैहे मिली जंदे न चलो बस इन्ना ई